अपन कोई भी लेखन लिखने के लिए पहले तो रुपरेखा जरुरी रहती है अगर अपन किसी टॉपिक को लिखने से पहले उसकी रुपरेखा लिख लें तो वो टॉपिक लिखने में सरलता आ जाती है कि सबसे पहले हमें किस उस पे लिखना है इसलिए पहले टॉपिक लिखना चाहिए फिर ड्राफ्ट लिखती हूँ मैं तो ड्राफ्ट लिखते समय ये रहता है कि जो आपने रुपरेखा लिखी है उसी टॉपिक के बारे में ड्राफ्ट में लिखेंगे और लिखते समय पहले मैं अपने मन में विचार कर लेती हूँ यह अब मैं अपने से अधिक उम्र के व्यक्ति से सलाह ले लेती हूँ कि इस सब्जेक्ट में या इस विषय पे किस तरीके की रुपरेखा लिखनी चाहिए फिर उसके बारे में मैं लिखती हूँ और लेखन कार्य का सही तरीका ये यह भी है कि पहले रुपरेखा लिखो फिर उसके बारे में विस्तार से लिखना चाहिए